السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ کو اس غلطی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہوڈی کو صحیح رنگ سے تبدیل کروانے کا طریقہ اپنانا چاہیے تبادلے کے لیے آپ کو اس عمل کو سمجھنا ہوگا کہ ہوڈی کو واپس کیسے بھیجا جائے اور کن اصولوں کے تحت آپ کو مطعلقہ اختیارات یا کسٹمر سروش سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ تبادلے کے مکمل عمل کی معلومات حاصل کی جا سکے جی ہاں آپ کو چاہیے کہ آپ درست آڈر غلطی کی نوعیت اور اپنی معلومات تفصیل سے فراہم کریں تاکہ عمل آسان ہو سکے